हलो कौन डिम्पल वह आपका टेम्पो है क्या तो हमारे वह खाटू धाम जाकर आना तोशिना से सुबह दस बजे तो कितना भाड़ा लगेगा पाँच सौ रुपये जाने आने का तो चार चार क्विंटल वज़न है वह चार क्विंटल वज़न लेकर आ जाएगा अच्छा मतलब पाँच आदमी हैं हम चार क्विंटल वज़न है हमारा तो सुबह दस बजे यहाँ खाटू से तोशना से खाटू जा के आना है यह बात तो कितना भाड़ा पाँच सौ तो हमारा एक दो आदमी उधर रहें और वह साथ में लेकर आएँगे तो अलग लगेगा कि उसमें ही हो जाएगा

चलो ठीक है सुबह दस बजे फ़ोन करता हूँ मैं बताया ना लोकेशन तोशिना से खाटू घर पर नहीं आना है हम वह तोशिना आ जाएँगे तोशिना से आएँ

वह तो बता देंगे जगह कहाँ आना है घर से तो हम वहाँ जाएँगे पैदल फिर वहाँ से

ठीक है सुबह कॉल करूँ तो

ठीक है